ڈسٹبن ہمارے لیے بہت ہی امپورٹینٹ رول پلے کرتی ہے اگر ڈسٹبن میں ہم ساری چیزیں ڈسپوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آس پاس کا انوائرمینٹ ہے وہ کلین رہتا ہے اگر ڈسٹبن نہ ہو تو لوگ جو ہے ویسٹ پروڈکٹ جو ہے آس پاس میں ڈسپوز کریں گے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لوگوں میں پھیل سکتی ہے اگر ڈسپوز چیزیں اگر ہم ڈسٹبن میں ڈسپوز کرتے ہیں تو وہ اتنا ہارمفل نہیں ہے اور اس ڈسٹبن کو ہم کہیں بڑے پلیس پہ لے جا کے اس کو ڈسپوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ایزلی ڈسپوز کر سکیں ہم سامان کو ہم اپنے کچن کے بھی سارے ویسٹ پروڈکٹ کو ہے کچن ڈسٹبن کو الگ الگ ڈسپوز کر سکتے ہیں اور ہمارے گھر میں جو بھی ویسٹ پروڈکٹ کنزیوم ہوتے ہیں یا پھر جو بھی ویسٹ پروڈکٹ نکلتے ہیں اس کو ہم اپنے گھر کی ڈسٹبن میں کن ڈسپوز کر سکتے ہیں ڈسٹبن بھی ہم بہت سارے پرکار کا یوز کرسکتے ہیں ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائپس کا جس میں ایک ڈسٹبن میں ہم گیلا کچڑا جو بھی گیلا ہو وہ کریں اور کسی دوسرے ڈسٹبن میں سوکھا کچڑا جو بھی ہمارے نارمل کچن سے نکلتا ہے یا پھر ویسٹ پروڈکٹ جو سوکھا ہے جیسے گلاس بوٹل وغیرہ ہوگیا اس کو ہم اس پہ ڈسپوز کر سکتے ہیں اور اس ڈسٹبن سے ہم بہت ساری چیزیں کو نکال کے ریسائیکل بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے ڈیلی لائف کے لیے ہے